जैसे हमें बहुत सारे कानूनी विद्दे मुद्दे हैं उससे निपटने के लिए हम लोग इसे बहुत सारे ऐसे विवाद होते हैं मामले में त मजदूरी किसी को मैंने ऋण दिया तो मुझे वो ऋण वापिस नहीं दे रहा और मजदूरी का पैसा मुझे नहीं दे रहा या तो मेरे अवैध रूप से मेरी ज़मीन पर का मतलब कब्ज़ा कर लिया तो ऐसे में हम लोग पुलिस की सहायता लेते हैं पुलिस को जा के कंप्लेन करते हैं वो कंप्लेन हमारी दर्ज करता है और इंविटेसन मतलब इंविकेसन स्टार्ट कर दिया जाता है और अगर गाँव में हम लोग हैं तो सरपंच के भी कभी कभी हम लोग जो है हेल्प लेते हैं और अगर हमारे इस रूप में भी जल्दी हमारी कारवाई नहीं की जाती है उस कारवाई की सुनवाई नहीं होती है तो ऐसे में हम लोग जो है यहाँ का जो विधायक होता है वहाँ पर जा के हम लोग उससे बात करते हैं तो वो हमारी कारवाई को करवाने में हम लोग से उससे संपर्क करते तो वो हम लोगों को मदद करते हैं